ہمارے بارچی خانے میں ہمارے باورچی خانے میں سب سے پہلی چیز اور جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز ہے وہ گیس ہے چولہا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے گھر میں کوئی بھی کھانا پکاتے ہیں کوئی بھی چیز پکانا ہے تو اس میں سب سے پہلے کام آنے والی چیز ہوتی ہے ایندھن ایندھن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے وہ آپ چولہا جلا کر یعنی لکڑیاں لگا کر اس میں چولہا جلا کر بھٹی لگا کر آپ اس کو جلا کے پکا سکتے ہیں یا آج کل کے زمانے میں جیسے گیس سلینڈر چل گئے ہیں تو اس سے بھی آپ زیادہ تر لوگ آج کل اسی سے ہی اپنا گھر کا کھانا وغیرہ بناتے ہیں مین چیز تو یہ ہو گئی اور دوسری چیز جو ہوتی ہے کہ کس چیز میں ہم کھانا پکائیں تو اس میں سب سے پہلے ہے جو ہوتا ہے کو آج کل کوکر چل گئے ہیں کوکر ہوتے ہیں جس میں چاول یا کوئی بھی چیز آپ کو بنانا ہے پکانا ہے تو سیٹی آتی ہے تو اس سے پک جاتی ہے یا پھر بھگونے سب سے استعمال ہونے والی چیز ہے پکانے والی چیزوں میں کوئی بھی چیز آپ کو پکانا ہے تو بھگونے کا آپ استعمال کریں گے اسی طرح آپ کو چائے بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو فرائی فام لینا پڑے گا یا اس ٹائپ کی کوئی چیز جو جس میں چائے چھوٹی کلفی ٹائپ کی جو ہوتی ہے اس میں آپ بنائیں گے اور اسی طرح آپ کو کوئی چیز تلنا ہے تو اس کے لیے الگ سے فرائی فام آتا ہے جیسے آپ کو آملیٹ کرنا ہے یا کوئی بھی چیز گرم کرنی ہے یا آملیٹ ہی کرنا ہے یا کچھ تلنے والی چیز ہے تو اس کے لیے آپ کو فرائے فرائی فام لینا پڑے گا اور پھر اس میں برتن وغیرہ آتے ہیں جیسے کہ پلیٹس ہو گئیں اور چھوٹے باؤلس ہو گئے چمچ وغیرہ ہیں چمچ ہیں اور کاٹے والے چمچ الگ ہوتے ہیں اور چھری والے چمچ الگ ہوتے ہیں جو کھانے کے استعمال میں ہمارے باورچی خانے میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ ہیٹر کا استعمال کرتے ہیں کھانا پکانے میں یا انڈیگیشن کا استعمال کرتے ہیں جو الکٹرسٹی سے یعنی بجلی سے چلتے ہیں تو یہی ساری چیزیں جو ہیں کھانے پکانے میں برتن وغیرہ استعمال ہوتے ہیں